आङो ना हमनायनि सोमोन्दै बुंलांनोसै गोदोनि आबै आबौ आरो आइ आफाया माबायदि ना हमनानै जोंनो जाहोफैदोंमोन मा मा ना लाबोना होफैदोंमोन बेनि सोमोन्दै आं बुंलांनोसै नाखौ जोङो दैयाव गुरहैयो गुरो जेखाइजों सोरबाया मैगं खादाजों सोरबाया गैथारिफोरा सान्द्रिजोंबो गुरहैयो दै बलायनाय बान्दो बलायनाय बा दंग' राननाय दै फिसा जानाय जायगायाव गुरनानै लाबोयो आरो बेबायदिनो जेनेबा सेनजों दैज्लां बोथोराव ना साहैयो ना साहैनाया सेना सोरहाबा गुदुं मोनब्रै सोरहाबा गुदुं मोनबा गोनां आरो सोरबाया सेन गथाजों आरो सोरबाबाया ख'खाजों आरो खाखिजों माइ बारियाव सानानै लाबोयो बे माइ बारियाव दैज्लाङाव माइ गायो बे दैज्लाङाव माइ गायनायावनो दै थानाय दै बाना जानायाव नाया थाफैयो बेवहायनो सानानै लाबोयो नाया एखनबा सेनाव मोनायाव सानाया बोथिया नास्राय बामि थुरि मोजां मोजां नाङो सेनाव थेफायाव आरो सानाव बिदिनो सानाया मावा फिथिख्रि बांसिन नाङो आरो खाखि होननाय दं मोनसे गेसें गेसें हेबनाय बेखौ माइ बारियाव सानानै दोनो मोनायाव साबा नास्राय गिदिर गिदिर हाबो सानाव सायोब्ला मावा फिसा फिसाया हाबो थाबै लायाब्ला नाया बे खखानि नाया खाखिनि नाया सेवो बेबायदिनो जोङो नाखौ सानानै जाफैयो बे ना सानाय बोथोरा दैज्लां माइ गायनाय आसार सावोन भाद्र' आसिन बे मास मोनब्रैसिमा ना सायो आसिन कातिक आगोनाव बान्दो बलायो बे बान्दो बलायनायाव बयबो गामिनि मानसिफोरानो दैया दंग' बिमा या बजाय जाजोब लायनाय मानसिफोरा ना गुरहैयो सोरबाया जेखाइजों सोरबाया जेजों सोरबायाबा खखाजों जोख्लोबनानै सारनानै लाबोयो खबाइसे गाहाम सोरबाया खबाइनै गाहाम ना मोजां मोजां सानानै लाबोयो गुरनानै लाबोयो लाबोनानै सोरहाबा जाफैयो जानानै सोरहाबा फोराननानै माखासे दोनो सोरहाबा दखानाव फानहैयो बेबायदिनो जोङो नाखौ लायनानै जानो रोङो बेबायदिनो नाफ्राबो बबेबा मासाव मोना दैज्लां नङाबा नाखौ मोना जोङो जेनेबा मेसें बोथोराव नाथुर गुरहैयो नाथुर गुरनानै नाथुरखौबो मोजां मोजां गोसोम गोसोम बिमा बिमा गुरनानै लाबोयो एखनबा गोथाङैनो मैथायाव होनानै जायो गोथाङैनो एखनबा गोथां जानो बाबाय होननानै गोरान फोराननानै दोनो बेबायदिनो माब्लाबा माब्लाबा जायो गोरान फोराननानै दोननायखौ जोङो दैज्लां बोथोर ना मोननाय समाव बयबो ना लायनानै गोसो होनानै जायो जेनेबा मेसेङाव जानो होननानै फोराननानैबो दोनो सोरहाबा खुसियाबो मोनो बामि थुरि बेसोरखौबो गथा गथा हास'नानै फोराननानै दोनो ना गैयै समाव एखनबा जेबो गैस्लाबै समाव बेखौनो जायो जानानै जोङो बिदिनो जानो दोनखायो गैलाबा गैला जोब्बाय जेनेबा दैज्लाङाबो जोब्बाय नायाबो जोब्बाय